बाहर होटल और ढाबे में जा कर मुझे खाने में सब से ज़्यादा पसंद है होटल में तो मैं मद्रास का खाना खाती हूँ जैसे कि इडली सांभर उत्तपम वहाँ का चीला यह सब मुझे खाना बहुत पसंद है क्योंकि यह खाने में बहुत ज़्यादा हल्का होता है और इस में बहुत ज़्यादा घी मक्खन तेल नहीं होता है पर यदि में ढाबे पर जाऊँ तो वहाँ जा कर मुझे उस ढाबे का जो भी प्रमुख व्यंजन होता है जैसे शाही पनीर कढ़ाई पनीर और पालक पनीर ये सब मुझे खाना बहुत पसंद है क्योंकि उस में पनीर जो होता है उस से हमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलता है और वहाँ के ढाबे के जो देसी स्वाद जो देसी मसाले होते हैं वह मुझे बहुत स्वाद लगते हैं और उन्हें खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है